हमरा गाँवमे कोनो पाबनि तिहार होयत छै तऽ ओहिमे सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक नृत्य होयत छै जेनाकि हमरा गाँवमे दुर्गा पूजाके बड्ड पैघ मेला लागैत छै तऽ दू दू जगह दुर्गा भगवतीके स्थापना होयत छै ई दुआरे एतय सांस्कृतिक नृत्यके व्यवस्था होयत छै जे देखयमे बड्ड नीक लागयए गाम गामसँ लोग देखयलऽ आबैत छै बहुत मजा आबैत छै जे दुर्गा पूजा फेर एतय छठिओमे आबैत छै दीपावलिओमे एतय मेला लागैत छै ओतय सांस्कृतिक नृत्य होयत छै आओर कोनो भी जेना एतय पाबनि तिहार ककरो भी शादी बियाह भेल तऽ गामके महिलासभ सांस्कृतिक नृत्य केलक जे देखयमे बड्ड मन लागैत छै जेनाकि उपनयन भेल बिआह भेल अथीके मुड़न भेल एनाहिए भी कोनो भी छोट मोट पाबनि तिहार भेल कोनो भी छोटमे छोट जग जाजन भेल तऽ ओकरामे गामकऽ महिलासभ मिलकऽ सभ खूब अथी नृत्य करैत छै आओर संस्कृतिओके व्यवस्था होयत छै पाबनि तिहार सभमऽ जेकि देखयमऽ बड्ड मन लागैत छै आओर बहुत सुन्दर होयत छै